जेह्ड़ा मेरा सैकंड ऐक्सपीरियंस हा सब कोला वास्ट ओह् हा क्रीम दा क्रीम लैती ही में जावस दी सनस्क्रीम इक ते इन्नी मैंह्गी उप्परा जिसलै उसी लाना इन्ना चिप चिप करना उन्नै ते ओह्दा मिगी कोई बी अफैक्ट निं लब्भेआ कोई बी जेह्ड़ा किश ओह्दे पिच्छै लिखे दा हा ओह्दा कोई इफैक्ट निं लब्भेआ ना मतलब उन्नै प्रिवैंट कीता इयां पैसे फूके ओह् कोई अर्थ निं आए ते मेरा जेह्ड़ा नैगटिव ऐक्सपीरियंस हा ओह् हा जावस सनस्क्रीम कन्नै हा